आमके गाछ लगेलिए तब एक गाछसे देखलिए बेसी इनकम होइ रहलऽ छै फेर दुइ गाछ आओर लगेलिए दुइ गाछसे फेर देखलिए जादे इनकम बढ़ल जा रहलऽ छै बजार बेसी बिक्री होइ रहलऽ छै फेर लगेलिए दस गाछ दस गाछसे फेर देखलिए ओहिमे बहुत इनकम होतै आम लै जैए बजारमे बेगूसरायमे बेचिए खूब इनकम होइ रहै खूब इनकम होइ रहै फेर ओकरा लगेलिए पचास गाछ पचास गाछमे फेर ओकरा कलम बान्हलिए कहै एतेक इनकम होइ छै पचास गाछसे एक सओ गाछ होतै तऽ ओकरामे आओर खूब बिरधी वफा होतै खूब बढ़िआँसे बच्चा बुतुरुके पालन पोसन होतै बढ़िआँसे पढ़ाइ लिखाइ होतै सबचीज करैमे बढ़िआँ होतै तऽ एक सओमे पचास गोमे फेर लगै देलिए ओकरामे कलम बाग बान्हि देलिए कलम बान्हि देलिए एक सओ गाछ होइ गेलै एक सओ गाछसे फेर ओहिमे फैलै रहै सब फल फड़ल रहै खूब फड़ै खाली मालदह खाली मालदह एहिसे बेसी इनकम होइ रहै मालदह आम बेसी महगाइ बिकै छै एहि सबसे जादे होइ छै तब लगेलिए हइ लिच्ची गाछ लिच्ची गाछ लगेलिए एक गाछ लगेलिए देखलिए ओहिमे बेसी इनकम आइ रहलऽ छै फेर पाँच गाछ लगै देलिए पाँच गाछ लगेलिए देखलिए ओकरोसे बढ़ले जाइ छै बढ़ले जाइ छै खूब बढ़िआँसे बजारमे बिक्री होइ रहलऽ छै खूब गाम घरमे सब लै ले आबै रहथिन आओर आइ माइ बिक्री खूबे होइ रहै फेर ओकरामे पचीस गाछ बनै देलिए पचीस गाछ बनेलिए देखलिए खूब बिक्री होइ रहनि बजार लै जैए खूब बिक्री होइ रहनि खूब इनकम होइ रहनि बढ़ले गेलनि फसिल बढ़ले गेलनि